میں اپنا سویگی ایپ پر آٹو پیمنٹ لگا لگا رکھا تھا اب میں کسی وجہ سے اس کو ہٹانا چاہتا ہوں تو میں اب سویگی ایپ پر گیا ہوں اور اب میں میں نے اس آٹو پیمنٹ کو فیچر ہٹا ہٹا رہا ہوں اور میں نے اس اسے ہٹا ہٹا دیا ہے